म्हज्या घरान म्हजी आवय बापूय म्हजी व्हडली भयण म्हजी ल्हान भयण आनी हांव आमी पांचूय जाणां रावता म्हजी काका काकी आजी आनी काका काकीलीं भुरगीं चलो आनी चली आमच्या वांगडा रावता आमी एका घरान बरी उमेदीन रावता तसो सांगपाक गेल्यार आमचो कुटूंब खूब व्हडलो आसा सगलीं जाणां सायडीन सायडीन रावता पूण जेन्ना आमच्या गांवांन कितेंय सण आसता आनी जेन्ना चवथ आसता आमी सगलीं आमच्या माल घराक मेळोवन तो सण बरे भशेन आनी उमेदीन साजरो करता जेन्ना आमी सगलीं जाणां मेळटा सांगपाक गेल्यार खूब उमेद जाता खूब उमेदीन आमी तो सण आनी सगलीं जाणां मेळून खुशालकायेन साजरो करता तशीं आमचीं खूब शेतां भाटां आसा आमच्या घरचीं शेतांनी केन्नाकेन्ना काम करपाक वयता म्हजो बापूय पंच मँबर आशिल्लो ताणें लोकांची खूब सेवा केला आनी लोकांक खूब

म्हज्या कुटूंबान चार पुलीस आसा म्हजी भाभी आनी दोग जाण भाव आनी म्हजो काका पुलीस डिपा पुलीशेन कामाक आसा सगलीं म्हजी चार इश्टिण्यो आसल्यो आमी बरे भाशेन आसलीं सगल्यांक तातूंतल्यान दोग जाणांक मोग जालो आनी आमची इश्टागत तुटली आतां हांव आनी श्रिया म्हणटा तें आमी दोगांच वांगडा आसा